म्हज्या शाळेंत खुबश्यो अश्यो सर्ती जाताल्यो त्या सर्तीनी हांव वांटेकारूय जातालें पदां म्हणप नाच करप भोवढंगी भेस अश्यो खुबश्यो सर्त्यांनी हांव वांटेकार जातालें इनाम म्हणून आमकां एक सर्टिफिकेट आनी ताचे बरोबर क्रेयोन्स किंवां स्कॅच पॅन वॉटर कलर्स पॅनां पेन्सिली केन्ना केन्नाय चॉकलेटी अशेंय मेळटालें हांव ह्या सगळ्या सर्तींनी वांटेकार जातालें आमच्या शाळेन स्पोर्ट्सूय आसतालो आनी स्पोर्ट्साच्या वेळार धांवप रिले रेस दोरीउडी शॉर्ट पूट अश्या वेगवेगळ्या सर्तींनी हांव वांटेकार जातालें म्हाका इनामां केन्नाच मेळूं ना पूण वांटेकार जावून खोस खूब भोगताली